आं सांगात आं

आसा आसा आसा आसा आमच्या थंय तुमी भितर एण्ट्रंसान येत न्हय जाल्यार थंय आमचें टुरिस्ट सँटरूच आसा थंय तुमचे सगळे फॉर्मेलिटीज करपाचे वीच ईज नॉ चड न्हय फक्त तुमचें नांव एज बी अशें बेजीक कितें आसा तें सागपाचें आनी इमिजेटली तुमकां डॉक्टर एटॅण जातलो ना ना ना ना नॉमिनन नॉमिनन आमचें सरकार जें आसा न्हय मॅडिकल टुरिजमान खुबूच हें दिता भार दिता सो तुमकां तें नॉमि किदें आसा फी ती नॉमिनल आसतली तुमी मेन फॉर्मेलिटीज भरपाच्यो आनी तुमचें कितें कंप्लेन आसा ती रॅजिस्टर करपाची ऑन दोतोर येतलो आनी तुमकां ते ट्रिटमॅण मेळट्ले इवन आमच्यो फार्मास आसा न्हय तातून तुमकां तुमकां वखदां जीं आसा तीं फुकट ताजे आतां पयशे दिवपाची गरज ना आनी टुरिश्ट म्हणटकच तुमकां सांगांत ना डिपँड्स तुमचें कितें कंप्लेन कितें आसा पळय ती तुमची कंप्लेन सम समज सिरयस कंडिशन आसा फ्रॅक्चर ब्रिक्चर आसा जाल जाल्यार मेळूंक शकता समज मायनर कितें फस्ट एड बिस्ट एड डिवन समज तुमकां कितें क्लियर धाडपाक मेळटा जाल्यार तांकां तुमकां ते नॉर्मल जॅनरल वॉडान कितें आसा ते दवरतले आनी कितें ओके ओके थँक यू ओके तुमकांय देव बरें करूं आमच्यो जी एम सी जी एम सी हें मेन हॉस्पिटल आमचें आमचे सगळे गांवा गांवांनी हॅल्थ सँटर प्रायमरी हॅल्थ सँटर धाक धाकटीं हॉस्पिटलांय आसात सो जावं खंय खंयचें तुमी विलेज ट्युव्युरिजम करपाक गेले थंयी तुमकां ती सेवा मेळूंक शकता आनी कितें आशिल्लें सांगां ऑके ऑके बाय